गोदोहाय जोङो नाखौ गोबां गुरोमोन आरो गोबां मोनोमोन जि ना गुरनो थाखाय जेखाइ गंसे नांगौ खबाय गंसे नांगौ खबायखौ जान्जियाव खाबाय जेखाइखौ आखाइजों गुरबाय आरो गोबां ना मोनोमोन गोदोनि समाव आरो बेजों लोगोसे सानानैबो मोनो जेनेबा ना साग्रा सेन थेमाय खख्ला बेफोरजोंबो गोबां ना मोनोमोन आरो गोरोमनायावहाय मोनसे माबा फल' होन्नाय दङ बेजोंबो गोबां ना हमो दाबो असमियाफोरा बेजों हमगासिनो हमबाय थायो आरो गोदोनि नाफोरा जोबोद गोथावमोनबो बांसिनबो मोनोमोन होन्नो थाङोबा जोंनियाव बुब्लि होन्नाय मोनसे बिलो दंमोन आरो सयनास होन्नाय मोनसे बिलो बेव गोबां ना मोनोमोन नाथाय दा बेरोखोम नाखौ मोनला ना ट्रेक्टर एवनाय आरिनायजोंनो नाफोरा दा गोमालांजोब्बाय गोदो गोदो गोबां ना दंमोन दा गैला ना गुरनो ना हमनायाव जोबोद इन्तारेस्त दंमोन आंहा मोजां मोनोमोन गुरगासेयावनो सयथा सातथा बिदिनो गाखोयो दाथ' नोङो गुरबाबो नाखौनो मोनला ना गुरनो थाखाय जेखाइ खबाय फल' आरो सारनाय सारनायबो दङ जेजों सारो फास्रिजों बोखाङो बेबायदिनो गोबां ना हमनो हायो नांबावो